मैं शिरडी दरबार गया तो शिरडी दरबार में सबसे पहले जो जूते चप्पल रहते हैं उसको बाहर उतरवाया जाता है इसके बाद में अन्दर प्रवेश किया जाता है अन्दर प्रवेश करने से पहले जो अपने पास में नारियल अगरबत्ती या जो भी मतलब अपने पास में है सामग्री तो उसको पूजा पाठ अपने भगवान के पास में कर करा करने के बाद में इसके बाद में आज़ू बाज़ू में घूमा तो वहाँ पर मान लो जैसे दूर दूर से लोग आते हैं तो लोगों के लिए मतलब भोजन रहता है उसको बोलते हैं शिव भोजन बोलते हैं तो शिव भोजन वहाँ पर खाया मैंने खाने के बाद में वहाँ घूमा वहाँ का नज़ारा देखा नज़ारा काफी मेरे को बहुत अच्छा पसंद आया पसंद आने के बाद में ए शिरडी बाबा भी मेरे को उसका दरबार भी बहुत अच्छा लगा मेरे को देखने में और फिर चलकर मैं उधर से उसके पीछे साइड गया तो उसके पीछे साइड से भी शहर लगा हुआ है शहर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा और उसके साइड से देखो तो रेलवे टेशन भी है तो रेलवे टेशन में भी जैसे रेलवे टेशन भी दूर से देखते हैं तो अच्छा लगता है वहाँ से बाबा जी के दरबार से देखते हैं तो और फिर वहाँ से आए तो बाबा जी के दरबार में तो बाबा जी के दरबार में अगर बाहर खड़े हुए तो कोई भी नारियल है प्रसाद है या लड्डू है जो भी इंसान चढ़ाता है तो लाकर वहाँ बाँटता है लोगों को तो लोगों को बाँटते हैं तो उस प्रसाद से इंसान को बहुत होती है भगवान जो मनोकामनाएं लेकर जाता है भगवान की पास में इंसान उसकी कोई भी मनोकामना पूरी होती है और होने के बाद में भगवान उसको आशीष देते हैं इसके बाद में अन्दर से मैं बाहर आया तो बाहर से आने के बाद में जो अपने ये चप्पल जूता वघेरह हैं तो उनको पहना और पहनने के बाद में एक ये होटल बुक किया था होटल बुक में रात रुका होटल में मैं बिंदास सुबह और घूमा शिरडी बाबा को शिरडी बाबा को बढ़िया दर्शन किए दर्शन करने के बाद में वहाँ जो भी प्रसाद व्रसाद वग़ैरह था तो प्रसाद व्रसाद मैंने चढ़ाया और रख लिया प्रसाद और चलकर चढ़ाया भगवान को और यह वह शिरडी बाबा की जो किताब रहती हैं तो एक दो किताब भी मैंने ख़रीदा ख़रीद को लेकर आया मेरे यहाँ गाँव में पहले लाकर उनको लोगों को समझाया बताया कि बहुत अच्छी लगा शिरडी शिरडी दरबार बहुत अच्छी जगह है आप भी मेरे जगह में आप भी जाकर देखो आप को भी आनंद आएगा जाकर शिरडी शिरडी दरबार में जाओगे आप तो मैंने बहुत सी लोगों को बुज़ुर्ग लोगों को बताया था